जी कहलहुँ जे अपनासभ ओहिठाम जे ई पञ्जी व्यवस्था अइ से पञ्जी व्यवस्था कहियासँ शुरु भेलै आ अपना ओहिठाम पञ्जी व्यवस्थाके की महत्त्व छै आ की औचित्य छै जी

जी

जी

जी

जी अच्छा हँ

जी ई कए पीढ़ी तक नहि होयबाक चाही से विषयमे किछु अपने कहि सकैत छियै जी

ई आब पञ्जीपर जे छै ओहिमे जे नाम चढ़ै छै से कोन हिसाबे छै एकर की प्रक्रिया छै जे हम अपन बालकके उपनयन केलहुँ आ हुनका जे छै ओहिपर हुनकर नाम चढ़नि ताहि लेल की व्यवस्था देल गेलैए जी

जी जी जी अपना ओहिठाम एखन के कोन एहन पञ्जीकार छथि बढ़िआँ जे एहिपर बहुत बढ़िआँ काज करैत होथि जी

जी जी जी जी तऽ की हिनकरसभक ई खानदानी पेशा छियनि जी जी हँ हँ

जी जी जी

जी जी जी एकटा ई दयानन्दजीके नाम सुनै छियनि जे ननौरके छियाह हुनकर की पञ्जीपर काज छनि ओ केहन तरहक पञ्जीकार छथि जी जी जी

जी जी जानकारीके लेल अहाँकेँ बहुत बहुत हम धन्यवाद तऽ नहि देब प्रणाम करैत छी प्रणाम जी जी प्रणाम